आमके गाछ रोपलिए तऽ आममे सबदिना पानी देलिए कमेलिए कोड़लिए बहुत स्वार्थ लागलै बहुत बढ़िआँ छै ओकरा आमके मञ्जर अएलै ओहि दिनसे पानि दैते ओकरा साफ सुथरा करिते करिते आममे फल अएलै फल अएलै आब इएह चाहै छिए जे फल बहुत सुन्दर छै केहन बढ़िआँ जकरा जोगबै तभे ने हेतै एकरा बैठिके इएह छै जे फल जे रोपलिए तऽ लागै छै जे आब फलके जे फल हमर फड़लै फल फड़लै तऽ फलके हम जोगाके राखबै जोगबै तकर बाद एकोटा पर्व फलके हम खएबै फलके बहुत बढ़िआँसे गाछके पानी देलिए दवाइ मारलिए जे मञ्जर नहि टुटै मञ्जर रहतै तभे ने ओहिमे फल हेतै दवाइ मारलिए बहुत बढ़िआँसे गाछके जोगै छिए पानी देलिए कमेलिए लिच्चीके छै आम छै कटहर छै सब पौधाके बहुत सुन्दरसे ओकरा हम बहुत सुन्दरसे ओकरा पानी आओर दै छिए सफाइ कएलिए आब ओ पौधासब पौधा छै जे खै लेबै सब पौधा जे बहुत बढ़िआँ फड़लैए बहुत बढ़िआँ फड़लैए लिच्चिए बहुत बढ़िआँ छै कटहरो बहुत बढ़िआँ छै आब लताम जे छै ने लतामोके फल जे छै से बहुत बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ लागै छै देखैमे लतामो एखन कच्चे छै एहि महिनाके बाद लताम जे फड़तै ओकरा तऽ जोगै छिए ओहिठाम बढ़िआँसे बैठै पड़ै छै पानी दै छिए दवाइ मारै छिए एगो कोन ने पिल्लू आबै छै जे ओकरा काटि दै छै बहुत टेन्शन आबि जाइ छै फेर कहलहुँ नहि आओर गाछ छै एतेकटामे सबटा कि मरिए जएतै ओहो गाछ बचतै फल खाइए आओर लेबै बहुत बढ़िआँ छै लतामोके गाछ